हांव अब्रॉड वचपाचें आसा आनी डॉक्युमेंटेशना खातीर म्हाका पॅन कार्ड जाय हांवें एक नोव्हेंबर दोन हजार चोवीस तारखेक पॅन कार्ड अप्लाय केल्ले म्हाका मॅसेज आयिल्ली की म्हजो पॅन कार्ड डिस्पॅच जाल्लो आसा पूण आयज सतरा नोव्हेंबर आजून म्हजो पॅन कार्ड मेडूंक ना हांव मागता किमात्शें म्हज्या पॅन कार्डाची म्हायती म्हाका दिवची म्हजें नांव बशिर्या मुजावन जन्म तारीख चोवीस नोव्हेंबर टू ठावजंड फोर